ہيلو كيا آپ كھانا خزانہ ريسٹورنٹ سے بات كر رہے ہيں جى ابھى كچھ دير قبل ميں نے آپ كے يہاں سے چكن بريانى كا آڈر ديا تھا جى لگ بھگ دس منٹ پہلے جى اور ابھى جو مجھے آڈر ملا ہے وہ چكن بريانى نہيں ہے جى وہ ہے در اصل روسٹيڈ بريانى جی تو مجھےغلط آڈر مل گيا ہے اس وجہ سے ميں بہت پريشان ہوں اور ميں نے آپ سے رابطہ كيا ہے جى تو ميرى آپ سے التجا ہے ميرى آپ سے گذارش ہے كہ مجھے ميرا صحيح آڈر دے ديں اور مجھ سے يہ غلط آڈر لے ليں جی جى ميرا صحيح آڈر چكن بريانى تھا جى اچھا مجھے يہ بتائيے كتنى دير ميں مجھے ميرا صحيح آڈر مل جائے گا اچھا دس منٹ ميں جى بہت بہت شكريہ آپ کا